جب ہم اپنے گھروں پر چھوٹے چھوٹے پودوں اور درختوں كو لگاتے ہيں اور روزانہ صبح صبح اس ميں پانى دينے جاتے ہيں تو ہميں وہ ہمارا بچپن ياد آتا ہے كہ كس طرح والدين نے ہميں پالا اور بڑا كيا ہے كس طرح انہوں نے پريشانى جھيلى ہے كس طرح ہمارا خيال ركھا ہے ہم بڑے ہو جانے كے بعد ہم اپنے پير پر كھڑے ہو جاتے ہيں اور ہميں يہ ايسا محسوس ہوتا ہے كہ اب ہميں كسى كى ضرورت نہيں ہوتى اسى طرح ايک چھوٹا سا پيڑ ہے جو شروع ميں بہت ہى توجہ چاہتا ہے كہ اسے ديكھا جائے اس ميں پانى ڈالا جائے جب اسے ضرورت ہو تو اسے دھوپ سے ہٹا كر چھاؤں ميں ركھا جائے اور اس كا خوب خيال ركھا جائے